मिथिला भाषा तऽ बहुत मिठ्ठ अछि किएक तऽ केओ एकार तेकार सँ रे टे के तऽ भाषा अछि नहि एहिमे जोड़ल जाइ छै सबके ईज्जत के साथ आउ जाउ करू मिथिला भाषा एकदम बढ़िऑं भाषा अछि जतए बाजू तत्तए लागत जेना बहुत मिठ सँ बाजि रहल छथि एहिके तऽ बहुत जगह मान छै कतबो मोन मे कड़वाहट अछि रे टे कऽ कऽ नहि बाजि सकै छी मिथिला मे एतेक मिठापन छै जेना गीते गीत गायब तऽ मिथिले मे परव त्यौहार केहनो होयत तऽ मिथिला के गाना सब लोक गबैया ओहू मे नीके लागै छै सबटा जनउ ऊपनयन बियाह सबटा मिथिला के सऽब चीज अलगे अछि बहुत नीक अछि बहुत नीक भाषा मे मिथिला के जा रहल अछि